हिकु जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह ॿ जनवरी ॿ हज़ार टेवीह टे जनवरी ॿ हज़ार चोवीह चारि जनवरी ॿ हज़ार पंजवीह पंज जनवरी ॿ हज़ार छवीह